ہاں یہاں پر دنیا بدل گئی ہیں دنیا پہ پہلے بڑھتی ہوئی دنیا میں بہت سارے لوگ بدل گئے ہیں پہلے کے دنیا کے لوگ پہلے کے لوگ صاف دل کے ہوتے تھے آزاد خیال کے ہوتے تھے لیکن یہاں آج کل کی دنیا میں نئے نئے ٹیکنالوجی ایچ نئے نئے انٹر نیٹ وغیرہ آ گئے ہیں اس لیے ابھرتی ہوئی دنیا بدل گئی ہے